हँ नमस्ते बिहारमे किसब छै यै बिहारमे किसब छै बिहारमे हँ

सबकिछुके सुविधा अइ इसकुल अइ कस्तुरबा अइ उँ कस्तुरबा अइ इसकुल अइ हाइ इसकुल अइ हॉस्पिटल अइ फसल बड़ सुन्दर मकइ गहूम तोरी मकइ सबकिछुके सुविधा अइ

मकइ गहूम मकइ गहूम तोरी बकुला रैञ्ची धनिआँ सबकिछु उपजै अइ अपनामे नहि कॉलेजमे धिआपुता पढ़ैए इसकुल अइ हॉस्पिटल अइ सबकिछुके सुविधा अइ बिहारमे हुँ मन्दिर अइ मतलब काज हइ हँ हँ सबकिछु चलै छै सब नहि किछुके दिक्कत नहि छै किछुके दिक्कत नहि छै बिहारमे सबकिछु छै आबू हँ

हँ खेती रहै पथारीमे सब हइ मकइ घूम रैञ्ची धनिआँ तोरी सबकिछु उपजै छै सबकिछुके अल्लूके फसिल बढ़िआँ छै गहूमके बढ़िआँ छै मकइ तोरी तऽ कटि रहल अइ मन्दिर अइ मेला लागैए बिहारमे एखन बढ़िआँ सबकिछुके बेबस्था अइ आउ हँ आओर कि करै छी तोरी आओर कटलै हँ अच्छा बिहारमे तऽ सबसँ सुन्दर बहुत सुन्दर मन्दिर मसजिद सबकिछु अइ हँ इसकुल भी अइ कस्तुरबा कॉलेज डाक्टर हँ हँ औ हॉस्पिटल आओर सबकिछु बढ़िआँ अइ हँ सबकिछुके बेबस्था बढ़िआँ अइ आओर बिहारमे मन्दिर बढ़िआँ अइ सबसँ बढ़िआँ थनेसर मन्दिर हुँ सबसँ बढ़िआँ धन थनेसर मन्दिर आबू घुमिके देखू हँ